उर ज़िले में रोजगार और आजीवीका के मुख्य स्त्रोत हैं कृषि उद्योग सेवा और स्व रोजगार लोग सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्राथमिकता नीजी नौकरी से ज़्यादा इसलिए देते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी में हमारा भविष्य सुरक्षित रहता है और सरकारी नौकरी में हमें यह डर नहीं रहता की वह हमें कभी भी निकाल सकते हैं और नीजी नौकरी में हम नीजी नौकरी में हमारी जो नौकरी है वह सुरक्षित नहीं होती है वह वह कभी भी हमें निकाल सकते हैं हमारे जीव जीव हमारे ज़िले में हमने वह बेरोज़गारी को देखा है हमारे यही सुझाव हैं कि सरकार को बेरोज़गारी कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ निकालनी चाहिए